आमच्या वाठारांत सगळ्यात बरें उत्पन्न हाडपी पीक अशें म्हळ्ळ्यार काजू नाल्ल सुपारी केळीं तांदूळ भात हीं सगळीं पिकां आसात आमच्या वाठारात हीं पिकां खूब पिकतात त्या त्या वेळार तीं पिकतात आतां काजू अटम सुपारी हीं पिका खूब मोट्या प्रामाणात पोळोवपाक मेळटात

आमी आतां तांंचो सिजन आसा कांय लोकांच्या खूब काजू आसतात आमी काजू काजू बी विकून लोकां खूब फायदो जाता तशेंच ह्या दिसांनी आमकां आंबे खूब पोळोवपाक मेळटा आमच्या वाठारातले लोक जे बाजारात वतात ते आंबे विकपाक घेवन वतात आनी ते विकून तांकां फायदोय जातात तशेंच नाल्ल आमकां वर्स भर मेळटात आमच्या कोणाकूय कोणा वाठाराक नाल्ल खूब आसात लोकांचीं भाटां आसात खूब व्हड भाटां आसात लोक आपल्याक जाय तितलेच नाल्ल दवरतात घरा खातीर घराच्यो जेवणा खातीर देवा खातीर आनी बाकिचे उरतात ते लोक बाजारात जावं सोसायटीक बागायदराक व्हरून विकतात हे विकून तेंकां फायदो जातात आतां ह्या वेळार सुपारी पळोवपाक मेळटा सुपारी विकून खूब फायदो जाता तशेंच मिरयां आसा आटमाचीं सोळां सोलां भिंडांचीं सोलां केळीं हें सगळें बाजारांत व्हरून विकतात गांवानी जे लोक शेत करतात ते आपलें भात वर्साचें चड जालां जाल्या तें भात विकतात तशेंच तांदूळ हेंयीय विकतात अशें हें सगळें विकून आमचें केंपें वा वाठारांतल्या लोकांक फायदो जातात